हैलो अंजी सर अंजी अंजी टैंट आह्ले बोल्ला करने म्हाराज कोई गल्ल निं म्हाराज लग्गी जाह्ग पर डेट केह् ऐ तुंदी डेट केह् ऐ ब्याह् दी एह् दिसंबर गी कोई निं म्हाराज लाई देई ओड़गे तुसेंगी फीड़ खाल्ली ऐ अंजी एह् दिक्खो जी डीजे दा तुसेंगी पेई जाना त्रैऽ दिन लाना परमानेंट त्रैऽ दिन लाना डीजे दा तुसेंगी पेई जाना पं'जी सौ रपेआ पर डे पंज्हत्तर सौ डीजे दा होई गेआ बाकी जेह्ड़ा तुं'दा बचेआ टैंट ओह् घर दी डेकोरेशन बी करोआनी ऐ कैटरिंग बी करनी ऐ सब कुछ करना एह् में परसों आह्गा जगह दिक्खी लैगा आह्नियै घर दी डेकोरेशन दिक्खी लैगा एह् फिर एरिया दिक्खियै फिर एह्दी गल्ल होनी फाईनल ते एह्दे ई केटरिंग बी साढ़ी होनी ऐ एह् केटरिंग बी असें करनी जां तुसें अपनी करनी ऐ केटरिंग पूरा अरेंजमेंट असें करना ब्याह् दा एह् धाम कोला लेइयै डिनर लंच जो बी होना असें ई करना ऐ ऐ ना ठीक ऐ में कल्ल आह्नियै दिक्खी लैगा जगह घर आह्नियै पूरा मेजरमेंट करी लैगे भी बी ते फिर घर कुद्धर न जनाब दे घर केह्ड़ी जगह न अच्छा कड़कयाल जित्थें गौरमेंट स्कूल ऐ ठीक ऐ जनाब ठीक ऐ ठीक ऐ कल्ल आह्गा में ओके सर